हमारे किसान भाइयों और भाइयों हम लोग किसान

फ़सल लगाते हैं समय के अनुसार हर चीज़ बदलते रहता है फ़सल लगाते हैं समय साथ नहीं देता मौसम खराब हो जाता है और सही टाइम पर सही अथि नहीं होने पर हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है और उसमें हम लोग बहुत ही दुखी महसूस करते हैं और फिर हम अपने